हेलो हाँ बोलिए मैडम हाँ हमारे पास तो बहुत अच्छा से पढ़ता है हम ध्यान तो देते हैं मैडम अब रिजल्ट क्यों खराब आया बढ़ेगा अभी छोटा बच्चा है इसलिए उतना नहीं वहाँ पर भी ध्यान दिलाइए आप लोग हम तो घर पर बहुत ध्यान दिलाते हैं वहाँ पर आप इस्कूल आपकी अ इस्कूल के जिम्मेदारी आप न हैं स्कूल का जिम्मेदारी तो आप लोग हैं आप ध्यान दीजिए हम तो बहुत कोशिश करते हैं हम घर पर आगे बढ़ने के लिए घर पर भी आता है तो उसको कोस्चन ओस्चन जो मिलता है वो बनाते हैं बैठाते हैं बनाने के लिए कि बैठा बैठो पढ़ो बनाओ मेरी स्कूल से कोई शिकायत नहीं आना चाहिए घर पर तो हम बहुत ध्यान देते हैं आप लोग भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए वहाँ पर ठीक हाँ आप लोग भी ध्यान दीजिए तब बच्चा आगे बढ़ेगा ठी अरे ट्यूसन तो हम ना भेजाते है ट्यूसन भी भेजाते हैं आप इस्कूल भी भेजाते हैं सबेरे हम तो पढ़ाई में कमजोर बच्चा को घर पर नहीं देखते हैं घर पर हम कमजोर मेरा बच्चा नहीं है रिजल्ट खराब आया है तो आप लोग भी संभाल कर रखिए आप लोग थोड़ा संभाल कर रखिए ठीक ठीक